لڑکے اور لڑکیاں کے بہت سارے کھیل ہیں جیسے کہ اگر لڑکیوں کا کھیل مانا جائے تو یہ کچن کا جو ہوتا ہے کہ کچن کے جو کام و کاج ہے وہ بہت سے لڑکوں نہیں کر پاتے بہت سے لڑکے کر بھی لیتے ہیں اور کرکٹ وہ بھی لڑکے بھی کھیل لیتے ہیں کچھ لڑکیاں بھی کھیل لیتی ہیں اور اب جیسے کہ گلی ڈنڈا ہے وہ تو لڑکیاں نہیں کھیلتی ہے لیکن لڑکے کھیلتے ہیں اور لڑکی کے کچھ کھیل ہوتے ہیں جو گھر کے اندر وہ پتھر کے طور پہ کھیلا جاتا ہے تو وہ لڑکے نہیں کھیلتے ہیں اس چیز کو وہ صحیح نہیں سمجھتے اس کھیل کو اور ہاکی سٹک ہے وہ بھی بہت سی لڑکیاں کھیلتی ہے بہت سی لڑکیاں لڑکے لڑکے کھیلتے ہیں بہت سی لڑکیاں نہیں کھیلتی ہے بہت سے لڑکے کھیلتے ہیں اور آپ لے لے بیڈمنٹن لے لیں اس میں بھی لڑکیاں کھیلتی ہے اور لڑکے بھی کھیلتے ہیں اس میں کوئی فرق نہیں ہے مطلب کی جو کچھ کچھ کھیل ایسے ہیں جو لڑکیاں بھی کھیلتی ہیں اور لڑکے بھی کھیلتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جس میں زیادہ تر لڑکی کھیلتے ہیں اور لڑکے نہیں کھیلتے جیسے کچن کا کچھ کام وام ہے وہ بھی ایک طرح سے کھیل ہے اس کے بعد جو ہے گھر کے کپڑے دھونا یہ بھی ایک طرف سے کھیل ہے تو اس طرح کے لڑکے نہیں کر پاتے